हाँ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के विकास के लिए बहुत कुछ किया है उनके शिक्षा के लिए निःशुल्क पढ़ाई ड्रेस बैग जूता मोजा सब कुछ मिलता है कापी कलम किताब सब कुछ दिया जाता है किताब और स्कूल से मिलती है और बच्चों को ड्रेस और जूता मोजा कापी कलम के लिए उनके अभिभावक के खातों में पैसा भेजा जाता है बच्चों को दोपहर में खाने के लिये ईस्कूल से भोजन भी मिलता है भोजन बनाने के लिए रसोइयाँ रखी गई हैं जो बच्चों को अच्छा भोजन बना कर खिलाती हैं उनको खिलाने के बाद बच्चों की थाली धोना पानी पिलाना हाथ मुँह धुलाना रसोइयों का काम होता है बच्चे सुबह विद्यालय आकर पढ़ते हैं और दोपहर में खाने खाने का समय होता है तब बच्चों को खाना दिया जाता है हफ़्ते में एक दिन फल दिया जाता हेे दूध भी दिया जाता हेे बच्चों को और अच्छी पढ़ाई के लिए उनको प्रेरित करना शिक्षकों का काम होता है और अभिभावकों से महीने में बार बार सम्पर्क करना मीटिंग रखना बच्चों को प्रोत्साहन देना उनको प्रेरित करना घर जाकर उनके गार्जियन से मिलना ये टीचरों का काम होता है बच्चे हमेशा उत्सुकता से सुबह विद्यालय समय से आ जाते हैं और पढ़ते हैं पढ़ कर के दोपहर में खाना खाते हें फिर बैठ कर पढ़ना शुरू करते हें शाम को समय होने पर छुट्टी होने के बाद वो घर जाते हें और फिर सुबह वापस वो आ जाते हैं सरकार के इस काम पर बहुत से बच्चे खुश रहते हें और बोलते हैं हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे बच्चे पढ़ लिखकर बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन घर में कुछ काम आ जाने के बाद गार्जियन उनको ईस्कूल आने से रोक देते हैं और जब टीचर पूछते हेें तो बोलते हैं कि सर घर में काम था तो बच्चों को रोक लिया क्योंकि हम लोगों को मजदूरी करना है बच्चों को पालना हेे मजदूरी नहीं करेंगे तो हम लोग बच्चों को कैसे पाल पाएंगे क्योंकि केवल ईस्कूल जाने से ही हमारा सब कुछ नहीं हो पा रहा है बच्चे बड़े हों इनके लिए हमको भी कुछ ध्यान देना पड़ता है बच्चे हमारे पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे इसलिए हमको मजदूरी करने में दिक्कत होती है इसलिए हम इनको रोक कर बच्चों को कहतें हैं घर का काम देखो हम लोग काम पर जा रहे हैं और बीच बीच में मजदूरी के साथ साथ अपने साथ साथ बच्चों को भी ले जाते हैं जैसे आलू बीनना खेत धान रोपना गुड़ाई करना सब्ज़ी की खेती करना इसलिए बच्चों को बीच में रोककर गार्जियन अपना काम ख़ुद कराता है